हलो हा हा ॿुधायो सेठ कीअं आहियो हा हा मजे में ॿुधायो हाणे छा तव्हांजो ऑढर आहे हिन दफ़े छा फरमाइश आईं आहे हा हा त हा हा जाम सुठी पेटनूं जाम सभु डिजाइन नयूं नयूं हींअर आहियूं आहिनि केतिरो ॾिअणो अथव तव्हांखे हज़ार पीस खपव ख़ाली हा ठीकु आहे हलो ठाहे लाहींदासीं हा हा हा ओ हो त पोइ चङो घटि टाइम मिलंदो मूंखे सभु ठाहिण लाइ पुष्य नक्षत्र त हींअर ई अचे पियो पंद्रहं वीह ॾींहनि खां पोइ हा हा अड़े तव्हां बिल्कुलु चिंता न करो मूं मुंहिंजी हेठा बि आहे न अठ ॾह कारीगर लॻाए छॾिया आहिनि हिन दफ़े छा आहे न इलाही ऑढर अची विया आहिनि जाम ऑढर आहिनि जाम अने हिन दफ़े एतिरियूं वैरायटियूं आहियूं आहिनि गुजरियुनि में बालिनि में नंढियूं बालियूं मीडियम बालियूं वॾियूं बालियूं हियं ॿारनि ॿारनि जी हिसाबु सां के नंढिनि छोकिरियुनि खे कीअं नंढी नंढी झिरकियुनि वारी सुठियूं लॻंदियूं आहिनि हिन सां डायमंड बि सस्ता ईंदा आहिनि त उन्हनि खे अघु में बि कोई तकलीफ़ न अचे पोइ जीअं मतलबु वॾा ॿार थिअनि था त हुन जे हिसाबु सां अलॻि अलॻि पैटन वारियूं अलॻि अलॻि डिज़ाइनुनि वारियूं निकितियूं आहिनि हाणे गणेश वारियूं हाथियुनि वारियूं घोड़नि वारियूं अहिड़ियूं हलंदियूं न बालिनि में जाम अहिड़ियूं बि मां जाम ठातियूं आहियूं ऐं वॾनि जूं त तव्हांखे ख़बर आहे वॾियुनि माइयुनि खे बि कहिड़ियूं गुलनि वारियूं नेड़ियूं खपंदियूं आहिनि त हिन जे हिसाबु सां असां जाम ठातियूं आहिनि त तव्हां मूंखे चई छॾिजो तव्हांखे केतिरे साइज जूं माना कहिड़ियूं खपनि अने पायलुनि में गुजरियुनि में बि छा छा खपे तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾो कहिड़ी कहिड़ी वैरायटी खपे हिन में बि छा आहे हाणे एंकल स्टाइल में निकितियूं आहिनि जहिड़ा हेठा खां पैक थींदियूं आहिनि कंहिं सनियूं हूंदियूं आहिनि थुलियूं हूंदियूं आहिनि हिन में मिनल वारियूं थींदियूं आहिनि घुंघरू वारियूं थींदियूं आहिनि त तव्हांखे कहिड़े हिसाबु सां खपे अने कंहिंजी केतिरी खपे उहो मूंखे तव्हां घुंघरू ॿुधाए छॾो अने तव्हांखे हिकु ॻाल्हि त तव्हांखे चई थी छॾा तव्हांखे डिज़ाइन में कॉलिटी में किथे बि ॾिसण जो कान ईंदो ख़ाली तव्हां भरोसो रखिजो न तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां हेॾे टाइम खां मूं वटा सभु सामानु ठाहिराईंदा आहियो गुजरियूं बालियूं या कंगण बंगण तव्हां त सभई ठाहिराईंदा ई आहियो मूं खां बिचूआऊं कॾहिं तव्हांखे कोई कंप्लेन आईं आहे हेसिताईं कॾहिं ईंदी बि कोन बिल्कुलु बि न केतिरो बि रश हुजे छा हुजे असां कॾहिं ग्राहकनि सां गॾु बेईमानी न कंदा आहियूं हाणे हिकु ग्राम जी मजूरी हीअं त चांदी जो अघु बि जाम वधी वियो आहे ने नंढी नंढियुनि शयुनि जी छा आहे न मजूरी हींअर असां नव सौ रुपया वठंदा आहियूं हिकु ग्राम ते नव सौ रुपया असां वठंदा आहियूं पर तव्हां असांजा पंहिंजा आयो पंहिंजो त रोज़ जो इहो सबंध लॻियो पियो आहे वठण करण जो त आऊं तव्हां खां साढा अठ सौ रुपया वठंदसि साढा अठ सौ रुपया अञा ताईं घटि कान थींदव अड़े साढा अठ सौ तव्हांखे मूं घर जो ई चयो आहे भेण मेकिंग तव्हां भले किथे बि वञी पुछी अचो दादी मेकिंग इहो ई अथव सभिनी हंधु हज़ार हज़ार रुपया वठनि था तव्हांखे ख़बर अथव जेतिरी नंढी शइ वञे थी हुन में कारीगरी करण में केतिरो टाइम लॻे थो हुन में मिना घुंघरू बुंघरू पाइण में केतिरो जाम टाइम लॻी वेंदो आहे ने तव्हां मूंखे पुष्य नक्षत्र खां तव्हांखे अधु ॾींहुं आहे त मूंखे थोरो टाइम बि त खपंदो न मूंखे कारीगर वधारे लॻाइणा पवंदा त हुन कारीगरनि खे बि त मूंखे ॾियणो पवंदो न त साम्हूं मूंखे बि त साम्हूं कुझु बचिणो बि त खपे न हाणे तव्हां ॾिसो अघु में बहसु न करो तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजो अघु त फ़िक्स ई हूंदो आहे अने ॿिए किथे एतिरे अघु में तव्हांखे किथे कुझु न मिलंदव त तव्हां अठ सौ रुपए ते पाणि डिल करू था ऐं तव्हांखे ऐं ॾह ॾींहुं अॼु जी तारीख़ वठी करे ॾह ॾींहनि में सभु तव्हांजो माल ॾिस पैकिंग करे ने उहो बि पैकिंग बि जहिड़ी कहिड़ी कोन थींदी अथव असांजी तव्हांखे ख़बर ई आहे असां सभु हीअं एक्ट्रेटिव पैकिंग करे ॾींदा आहियूं तव्हांखे न हिन जा बॉक्स वॉक्स जी क़ीमत बि कहिड़ियूं वधारे आहिनि हा ठीकु आहे हलो काई ॻाल्हि नाहे अॼु शाम ताईं ऐं तव्हांखे सभु फ़ोटा मोकिले थी लायां ऐं ॿ चारि वीडियो बि आहिनि उहो बालियुनि जा गुजरीयुनि जा मोकिले थी छॾाव तव्हां ॾिसी करे मूंखे ऑढर करे छॾिजो पर अॼु जो अॼु ऑढर करे छॾिजो त ॾह ॾींहंनि में ठहिंदो ठीकु आहे हा हा हा हा बाए